مجھے ریلس بنانا شارٹس دیکھنا ڈانس کرنا بہت پسند ہے اور ڈانس کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے اور میں ڈانس دیکھتی ہوں مجھے وہ بھی پسند ہے جیسے آج کل ریلزوں ہوتے ہیں نیتو لکھن یہ پونم اور انجم نیشا یہ سب ہوتے ہیں بناتے ہیں ریلس وغیرہ تو میں ان سب کے دیکھتی ہوں ان کے جو ایڈوینٹجز فیچرس ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں مجھے ان کے ڈانس وغیرہ ریلس دیکھنا جیسے نیتو اپنے ولاگس بناتی ہے اپنے اپنے جیسے میں وہاں گئی یہاں گئی شادی میں گئی سب کے ریلس بنا کے نیتو چھوڑتی ہے اور لکھن بھی اس کا ہسبینڈ ہے ساتھ میں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے جب میں ڈانس وغیرہ دیکھتی ہوں مجھے بہت پسند ہے یہ کچھ چیزیں کیونکہ میں بھی دیکھتی ہوں میرا بھی من کرتا ہے کہ میں بھی ریلس بناؤں شارٹس دیکھوں ڈانس مطلب بہت چیزیں میں دیکھتی ہوں نیتو کی بھی دیکھتی ہوں پونم کی بھی دیکھتی ہوں علیشا کی بھی دیکھتی ہوں اور انجم کی بھی دیکھتی ہوں انجم بھی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے اس لیے انجم بہت اچھا ڈانس کرتی ہے اور نیتو بھی نیتو تو نیتو پہاڑی بھی ہے اور نیتو پہاڑی ڈانس پر بھی دیکھتی ہے مجھے پہاڑی پسند بھی ہیں پہاڑی لوگ اور پہاڑی سانگ بھی مجھے پسند ہے اس لیے مجھے ڈانس ریلس اور شارٹس دیکھنا پسند ہے